हा किसाननि जी आत्महत्या रोकण जे लाइ ॾाढी हेल्पलाइंस सरकारी ठाहियूं आहिनि और किसाननि खे काफ़ी हद ताईं सरकारि सुविधायूं ॾिए थी और आत्महत्या घटियूं आहिनि ॾाढी पहले खां रुकियूं त न आहिनि लेकिन घटियूं आहिनि और उन्हनि जे लाइ तरह तरह जी उहो हेल्पलाइन ठाहिनि त सरकारि न और किसाननि जो कर्ज़ बि माफ़ु करे रखे थी कोई हुननि ते आपदा मुश्किलु अचे थी त किसाननि खे सरकारि ख़ूबु सहयोग करे थी